आं जेसेबांखौ मिथियो बर'नि जन किट्सखौ बा बर'नि जन किट्सआ जाबाय इसान मुसाहारि आरो बिथांनि गिबि रमान्टिक खन्थाइआ जाबाय मोनाबिलि आरो बे मोनाबिलि खन्थाइआव बिथाङा मोनाबिलिनि जा समायना बेनि बागै एसे लिरनाय जादों बेखौनो नोजोर होनानै बिथाङा जा हायो लिरदों बिनि महराव गब'लांदों आरो बेजोंनो बियो हाबा जानोबो लुबैदो बे मोनाबिलिनि समायनाया मुथते बिउटिया एरैबायदि जे माने मा मा बुङो नुनायाव अनथाव बाथाव खोमसि बेखौ माने बिथाङा गोमोहाबदोंमोन गोमोहाबनानै बिथाङा बे खन्थाइखौ लिरनाय जादोंमोन मानसिया सानसेमानि दुखु कस्त' खालामनानै मोनायाव जा दसे दिदोमनो थायो बेफोरखौ बिथाङा एसे एसे बे खन्थाइनि गेजेरजों एसे बुंनो नाजादोंमोन आरो बिथाङा मोनाबिलिखौ सासे सिख्ला महरैबो एसेसो फोरमायदों बियो आरो बेनि थाखायनो बेयो बिनि हाबा जालायनायनि खोथाखौ एसे बुंदोंमोन जुलि जानाय खोथाखौ एसे बुंदोंमोन आरो बेनि अनगायै आं बारा गोसोआव गैया